मोबाइल से पढ़ाइ लिखाइ सब होइत छै आ बैंक से बैंक जाइत रहलैया तऽ बैंकसँ रूपैआ छोड़ाके लैलक आब अंगुठा लगाके दोकान गेल लगेमे अंगुठा मोबाइल लगाके पाय छोड़ा लेलक ई फायदा हय